हा मूंखे इहो लॻे थो पियो की इहे पॉलिसियूं जेकी आहिनि हे ॾाढे फ़ाइदेमंदि आहिनि जीअं कोई ग़रीब व्यक्ति या माण्हू आहे जंहिंखे पैसा कोनिन के उन लाइ आयुष्मान जहिड़ी व्यवस्था सरकार कई रही आहे ऐं जंहिं वटि पैसो आहे उन लाइ मेडीकल मेडिक्लेम जहिड़ियूं पॉलसियूं बि हलनि थी पयूं इहे ॿई पॉलसियूं ॾाढियूं फ़ाइदेमंदि आहिनि ऐं मां हिन खे सम्झी रहियो आहियां